جی یہ پیراڈائز ہوٹل ہے جی مجھے یہاں پہ آرڈر کرنے کا تھا جی تو مجھے آرڈر میں چاہیے کہ مجھے شاورما ہونا ہے بہت زیادہ شورما ہونا ہے ذرا میں میری بڈے پارٹی ہے ذرا میں بہت دور جانے والی ہوں تو بہت دور میری بڈے پارٹی ہے فارم ہاؤس میں ہونے والی ہے جوکہ مجھے یہاں جلد سے جلد نکلنا ہے کیونکہ بہت دور ہے فارم ہاؤس تو مجھے وہاں تک پہنچنا ہے جلد سے جلد تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد سے جلد میرا آرڈر لائیے میرا آرڈر یہ ہے کہ پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہو کہ میرا گھر کاں ہے میرا گھر یہاں لکی ہوٹل کے گلی میں موجود ہے تو میرا آرڈر یہ ہے کہ مجھے کھانے میں شاورما بریانی نا تہاری نہاری روٹی اور گلاب میٹھے میں گلاب جامن آئس کریم کیک پیسٹریز اینڈ لاوا کیک لاوا کیک بھی چاہیے اور جو ہے سو چھم چھم اور قلاقند اور بہت کچھ ایسا میٹھے میں بہت زیادہ پسند ہے ہمیں جیسے کہ چاکلیٹ آئس کریم بھی لائیے آپ اور وہ ونیلا آئس کریم اور اور بہت کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے اتنا ہی چاہیے میٹھے میں اور میرے کو اسپائسی میں جیسے کہ بریانی شورما نہاری پائے تہاری ویج بریانی اور ویج بریانی اور قورما وغیرہ کھانا بھی چاہیے مجھے کیونکہ میں یہاں سے پہنچنے تک بہت دور ہے رستہ بہت بڑا ٹراویل کرنا پڑتا ہے یہاں سے وہاں کے ہے تک تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب لے کے جاؤں کیونکہ میری بہت بڑی فیملی ہے جو کہ مجھے یہ لے کے جانا چیزیں یہ لے کے جانا پڑے گا کیونکہ میری بہت بڑی فیملی ہے جو کہ اتنا کھا کم کھانا بس نہیں ہوگا تو میں اتنا کھانا آرڈر کرنا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اتنے چیزیں لا کے مجھے آرڈر کر دیجیے میرا گھر جو کہ لکی ہوٹل کے گلی میں موجود ہے فیمس بیکری کے اپوزٹ میں ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرے کو جلد سے جلد کھانا مل جائے کیونکہ میں کو دوسرے ہی دن روانہ ہونے کا ہے جو کہ مجھے بہت تیاریاں کرنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد کھانا آ گئے تو میں اپنا کھانا پیک کر کر جلدی تیاری میں لگ جاؤں تو میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد آپ آئیں اور میرا آرڈر دے دے